میرے خیال میں كچھ نیوز میڈیا ایسے ہے جو دہی علاقوں كے مسائل كو دكھاتا ہے ان كے حالات كے بارے میں دكھاتا ہے لیكن بہت سارے مسائل ایسے ہے جس پر میڈیا میں بات ہی نہیں ہوتی جیسے كہ دیہی علاقوں كی سڑكیں بہت خراب ہیں لیكن كسی بھی میڈیا میں اس پر بات نہیں ہوتی بلكہ اس كی تو خبر ہی نہیں لی جاتی اس كے علاوہ دہی علاقوں كے جو كسان ہوتے ہیں ان كی زندگی كے بارے میں بھی كوئی بات نہیں ہوتی ان كی محنت پر كوئی بات نہیں ہوتی اور وہاں كے بچوں كی تعلیم و تربیت پر بھی كوئی دھیان نہیں دیتا جبكہ ان ساری چیزوں پر میڈیا میں بات ہونا بہت ضروری ہے جس سے دیہتی علاقوں كی ترقی بھی ہو سكتی ہے